کچھ دن پہلے میں جب فیس بک فیڈ دیکھ رہا تھا تو اس میں میں نے دیکھا ایک بیڈ شیٹ کے بارے میں اس میں ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی اور میں نے ان کے ریویوز پڑھے کافی اچھے ریویوز تھے اور اس لئے میں نے ایک بیڈ شیٹ منگا لیا اس کی کلر بہت اچھی تھی وہ کافی ملائم تھا جیسے ریویو تھا جیسے لوگوں نے بتایا تھا اس کے ریویو میں پورا سب اچھا تھا اس لئے میں نے بک یہ آڈر کر دیا تھا میری امی بھی جب دیکھی تو وہ بھی بہت خوش ہوئی وہ بھی اپنے کمرے کے لئے ایک اور آڈر کر دی